हँ हम बोलै छी किताबके दोकान करै छी अहाँ

सब क्लासके मिल जाएत ने बच्चा सबके मैट्रिक बला सबके सबके

तऽ हँ तऽ हमे कहलियै किछु बच्चा सबके किताब खरीदने रहै तऽ मानि लै अगर मिल जेतै तऽ ओएह लए कऽ हम फोनके द्वारा सम्पर्क करै ही जे हमरा मिल जेतै हमे मानि लऽ बच्चा सबके लिए किछु किताब सब खरीदबै कलम सब खरीदबै बुझलियै ने तब

तब जाके खरीद लेबै हँ तब वहाँ हँ तऽ मानि लऽ अहाँके पासमे सब किताब सब मिलिये जेतै तऽ हमरा कतहुँ जाएके जरुरिए नै छै ओहि जगह मने सब किताब सब मिल जेतै एक जगह तऽ एके जगह सब किताब सब लए लेबै हँ

हँ सेहो भए जेतै ठीक छै ई मने ओर्डेरे बला गप भए रहल छै तऽ अहाँ ऑनलाइनके द्वारा ऑर्डरो भेजै छियै ने सएह ने

हँ ठीक छै तऽ